कहलहुँ हमरा एकटा अभी रूम लेना रहए टू बी एच के कऽ ठीक छै तऽ भए जेतए की ख़ाली छै की नहि नहि हमरा टू बी एच के ही लेना छै ठीक छै हँ हमसब रहबै चारि आदमी रहबै ठीक छै हम छियै हँ फ़ैमिली हमरा पत्नी छै आ दूटा बच्चा छै हम एतऽ शिक्षकके रूपमे काम करए छियै एतए एकटा प्राइवेट इसकुल ओकरेमे काम करए छिअइ केना हेतय रूम यऽ अच्छा अच्छा अच्छा अठारह हजार कोन चीज महीनाके दरसँ जादा नहि भए गेल कनि कम तम करियौ ने इ तऽ हमरा मानिके चलूँ ओतबा तऽ हम पाय कमैतो नहि छिऐ जितनामे हमरा अगर रेंटेमे हमरा एतबा लागि जाए तऽ अहुँ तऽ कनि बुझियौ हमर मजबूरीके नहि ओ अहाँकेँ बात हम समझलहुँ अहाँकेँ बात हम समझ गेलहुँ हमरो जरूरी रहए टूए बी एचके ठीक अछि तऽ हमरा अगर मिल जेतए तऽ एहन थोड़े छै खराब छै हमरो लऽतऽ अछे छै जे एतए मिल गेलइ हमरा लए लेकिन हमरा ओहि हिसाबसँ रेंटो जादा देबय पड़लय हमरा तऽ जरूरी छै लेना अहाँ अगर ई करि सकए छिऐ किछु अथी अगर कम कए सकए छिऐ तऽ हमरा लए कए दिऔ किआकि हमरा मानिके चलूँ बुझबे करए छिऐ अहाँ प्राइवटमे कितना पैसा देबए करतय हमरा

अच्छा अच्छा नहि हमरो हम हमहुँ अहाँ जी ओ तऽ बुझलहुँ नहि हमहुँ इएह खातिर अहाँकेँ केलहुँ जे हमरो इसकुल जे छै ने अहाँकेँ जे घर यऽ ओकरासंँ बहुत नजदीक पड़ैए छै तऽ हमरो मानिके चलूँ अच्छा हेतइ हमरो भाड़ा बचि जेतइ गाड़ी नहि करए परतए इसकुल जाए लए हमरो ई छै बच्चा सबकेँ इसकूलो बगलमे भए जेतए ई सब तरहसंँ देखलऐ तऽ अहाँकेँ रूम बहुतअच्छा लागल तैंँ हम सोचली जे अहाँसंँ बात करल जाए किछु अगर करए सकबै तऽ प्लीज अहाँ करिऔ अहाँकेँ एतए किछु जमाबंदी भी छै की किछु जमा भी करए परतय पहिले की कतना चाही